दिक्खो जी हून साढ़ी नमस्कार सबतूं पैह्ला मेरा नांऽ नरेश कुमार ऐ में रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौंह्ने आह्ला हून दिक्खो जी साढ़ी गल्ल चला दी ऐ कि बिजनेस साढ़ा केह्दे कारण उत्थै मतलब ज्यादा बिजनेस केह्ड़ा चलदा इत्थै ज्यादा बिजनेस मतलब इ'यां साढ़े इत्थै घरै दे कश अस्पताल ऐ ते इ'यां कन्नै युनिवर्सिटी बी ऐ ते युनिवर्सिटी अस्तपाल होने कारण साढ़ी इ'यां हून दकानें आह्लें दा बिजनेस ज्यादा बधेआ ते डिवैल्पमैंट बी बड़ी होई रोड शोड़ बी बने नमें शमें इं'दे आने कारण मतलब बड़ी अवेर्यनैस्स होई लोग आए इत्थै दिक्खेआ सुनेआ उ'नें ते मतलब जि'यां हून दकानें दा दिक्खो जि'यां एह् कपड़े आह्लें दा मनेयारी मनेयुरी चपली चुपली जां जि'यां एह् ऐ ते इं'दा बी ज्यादा मतलब बिजनेस बधेआ ऐ जि'यां हून जनरल स्टोर होए जि'यां दिक्खो जिन्नी ज्यादा संख्या जित्थै होऐ जिन्ने ज्यादा लोग होन उत्थै राशन आह्ली दकानां ज्यादा चलदियां जे राशन क्योंकि इक्क उ'ऐ चीज ऐ कि मतलब उदी डेली खाने आह्ली हुंदी ओह् ज्यादा ओह् बी ज्यादा बदियां होर तीजा जि'यां हून दिक्खो सब्जी आह्लें दी दकानां बी शैल मतलब कि ओह्दा बिजनेस बी शैल बदेआ इत्थै ऐसी सब्जी आह्ली दकान दकानें दे बिजनेस ज्यादा बधे दकान दकून होर जि'यां हून मैटाडोर बगैरा मेटाडोर ई रिक्शा होई गे इं'दे बी ज्यादा बिजनेस ऐ ई रिक्खा जि'यां हून लोकें अस्पताल कुसै गी कोई आदमिया जाना होै यूनिवर्सिटी कुसै एडमीशन अडमूशन लैनी होऐ डेली बच्चें अपडाउन करना होवे ट्रांसपोर्ट दा बिजनेस इत्थै ज्यदाा बधेआ होर बिजनेस इत्थै बिजनेस दी गल्ल चला दी ट्रांसपोर्ट होर मनेयारी आह्ला कास्मैटिक बगैरा एह् के जि'यां हून लोकें कुसै कोई जि'यां साबन सुबन लै दा कोई केश लै दा मार्केट जि'यां कोई अस्पताल औंदा ते कोई लोग कुसै कोई लेइयै जा दा जि'यां बैजीटेबल दा फ्रूट दा बी अगर कोई बिजनेस साढ़े इ'यां मतलब मैक्सीमम बिजनेस साढ़े इत्थै सारे के ठीक न अगर कोई करना चा ते बिजनेस बड़ा साढ़े इत्थै बिजनेस एरिया ऐ क्योंकि हॉस्पीटल ते नाड़े कारण यूनिवर्सिटी कारण जि'यां हून बच्चे शामी बाह्रे गी जंदे अगर अस कोई फास्ट फूड दा बिजनेस करचै ओह् बी बिजनेस इत्थै बड़ा चली सकदा क्योंकि दिक्खो अज्ज कल्ल जंगमैन मुड़े हुंदे जि'यां हून ओह् मोमोज़ बगैरा चाइनीज़ बगैरा एह् फूड खाना पसंद करदे न अगर अस नाड़ा बी बिजनेस खोलचै रैस्टूरैंट अगर अस कोई नोआड़ा खोलचै ओह् बी साढ़ा बिजनेस शैल चली सकदा होर बिजनेस इत्थै ट्रांसपोर्ट दा बिजनेस शैल ऐ ट्रांसपोर्ट दा क्योंकि दिक्खो जि'यां हून बच्चें आना हुंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने गी कॉलेज बगैरा नाड़ा बी बिजनेस शैल ऐ हून साढ़े इत्थै इक्कै मतलब की दो बिजनेस स्हेई चली सकदे जि'यां हून मनेयारी आह्ला ते जि'यां कपड़े कुपड़े होई गे जरनल स्टोर होई गेआ एह्दा बिजनेस ठीक इत्थै चली सकदा एह् दो बिजनेस शैल न मतलब अगर कोई करना चाह्न बिजनेस हून जि'यां हून दिक्खो साढ़े इत्थै इक्क बिजनेस होर ऐ जि'यां एह् होटल होई गे होटल मतलब जि'यां हून अस कमरे कुमरे पाई लैचे कमरे पाई लैचे जि'यां हून कमरे शमरे पाई लैचे ते कमरे दिक्खो हां कोई मरीज आवा दे हुंदे कोई केश कोई कमरे कुमरे कराए पर लैने हुंदे अगर ओह् ओह् बी अस कमरे पाई लैचे ओह् बी साढ़ा बिजनेस शैल चली सकदा इत्थै असें दिक्खेआ कि जेह्के जेह्के बंदे मतलब जि'यां हून जि'नें कमरे जि'नें इक्क इक्क मंजल पाई दी ही इक्क इक्क इक्कै इक्कै फ्लोर हा हून उ'नें अज्ज त्रै त्रै फ्लोर पाए दे न मतलब ओह् बी बड़े मते सक्सैस होए न ऐसे कमरे कुमरे दे बिजनेस कन्नै शैल सक्सैस होए न एह् बी बिजनेस साढ़ा ठीक ऐ हून त्रीआ दिक्खो अज्ज कल्ल केह् होंदा कि हून केईं केईं लोग घर खाना घट्ट पसंद करदे न अगर ओह् ज्यादा मतलब जि'यां रैस्टोरैंट बगैरा होई गे रैस्टोरैंटें च अगर कोई ढाबा टूबा बी अगर अस खोलचै ते ओह् बी बिजनेस साढ़ा स्हेई चली सकदा जि'यां ढाबे ढूबे होई गे कि लोग चलो भाई हून अज्ज रुट्टी नेईं बनी घर ते जि'यां हून कोई यूनिर्सिटये दे बच्चे जि'यां कोई मैस च खाना स्हेई नेईं बने दा हुंदा ओह् बाह्र आई जंदे रोट्टी शोट्टी खाना तां ओह् बी अगर अस बिजनेस खोलचै ते ओह् बी बिजनेस साढ़ा स्हेई चली सकदा एह् तिन्न मतलब कि एह् बिजनेस साढ़े ठीक न हून दिक्खो जी साढ़े इत्थै ते जि'नें ज्यादा पैसा कमाया ओह् ते होई गे इक्क होटल आह्ले जि'यां मतलब जि'यां कमरे कुमरे जि'नें पाए दे हुंदे कमरे कुमरे पाने आह्ले उं'दा बिजनेस ठीक चलेआ दूआ होई गेआ जि'यां हून दो जि'यां हून जि'यां हून कपड़े कुपड़े आह्ला दकानें चपली चुपलियां आह्लियां जि'यां हून बंदे गी कोई चाही दी डेली चीज इस्तेमाल होने आह्ली ओह्दा बिजनेस ओह्दा बिजनेस थोह्ड़ा ज्यादा चली सकदा एह् इस्स कारण एह् चीजां कीती दियां ठीक न